हैल्लो हं हां हैन केह् थोआड़े कच्छ हैन हू'न जेह्ड़ी जुदे कन्नै अग्ग जलदी पकड़ करदी होऐ ओ ओह् लकड़ी चाहिदी असें इ'य्यां केह् करनी फालतू लेइयै थुआढ़े कोल किन्नियां न अच्छा अच्छा इक गड्डी हारी भेजूड़ो तां इक गड्डी हारियां भेजूड़ो रोकड़ा जिन्ना आक्खगे उ'न्ना थ्होई जाह्ग तुस दस्सो तुसैं किन्ना लेना हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ जो तुसें ठीक लगदा देऊड़े ओ आहो ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ